مصروف طرز زندگی میں کتب بینی کو شامل کرنا چیلنجز ہو سکتا ہے لیکن کچھ حکمت عملیوں اور تکنیکیوں کے ذریعے باقاعدگی سے پڑھنے کا وقت ںکالا جا سکتا ہے یہاں چند چیز مشورے کے طور پر بیان کرنا چاہوں گا مثلاً روزانہ مختصر وقت مقرر کریں دن میں پندرہ تیس منٹ صرف پڑھنے کے لیے مختص کرنا جیسے صبح اٹھنے کے بعد یا سونے سے پہلے یہ عادت آہستہ آہستہ بڑھ سکتی ہے گھر میں ایک آرام دہ اور پرسکون جگہ مخصوص کرنا جہاں آپ روزانہ پڑھ پڑھ سکیں یہ مقام آپ کے دماغ کو بڑھنے کے موڈ میں لے آئے گا کتابوں کی فہرست بنائیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس سے آپ کو ایک واضح ہدف ملے گا اور اپنی دیکھ اور اپنی کامیابی کو آپ دیکھ سکیں گے آڈیو بکس سننے کا انتخاب کریں کرنا یہ صرف یہ سفر ورزش یا گھر کے کاموں کے دوران سننے کے لیے مفید ہوتا ہے موبائل ایپس استعمال کریں جو آپ کو کہیں بھی پڑھنے کی اجازت دیتی ہے یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ جب بھی وقت ملے آپ پڑھ سکیں پڑھنے کو اپنی روز مرہ کی روٹین کا حصہ بنائیں جیسے چائے یا کافی پیتے وقت یا دوپہر کے وقفے کے دوران ہر ماہ یا ہفتے میں مخصوص تعداد میں کتابیں یا صفحات پڑھنے کا ہدف مقرر کریں کسی بک کلپ میں شامل ہوں کلب میں شامل ہوں یا دوستوں کے ساتھ مل کر پڑھنے کا منصوبہ بنائیں اس سے آپ کو حوصلہ ملے گا اور آپ کی پڑھنے کی عادت میں تسلسل رہے گا بس یا ٹرین کے سفر قطار میں کھڑے ہونے یا کسی کا انتظار کرتے وقت کتاب پڑھیں اپنے موبائل پر پڑھنے کے لیے یا یاد یاد دہانی لگائیں اس سے آپ کو اپنی عادت کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی وقت کی منصوبہ بندی کرنا وقت کی منصوبہ بندی کے ذریعے میں نے پایا کہ مختصر وقفے میں بھی کتاب کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں مثلاً اگر میرے پاس دس منٹ کا وقت ہے تو میں چند صفحات پڑھ لیتا ہوں میں نے سیکھا کہ دلچسپ اور مختصر کتابیں یا کہانیاں پڑھنے سے پڑھنے کی عادت برقرار رہتی ہے اور بوریت کا احساس نہیں ہوتا میں نے اپنے دن میں مخصوص وقت بلاک کرنا مفید پایا جیسے ہر رات سونے سے پہلے تیس منٹ کا مطالعہ